दा मेडिकेलनि बाथ्रा मेडिकेला जोंनि बियाव दं गलागाव सिमला जाला बेबायदि मेडिकेल ड'क्टर दं आरो बियाव बेरामफोरखो किसुमान ड'क्टर फायब्ला ओइ डेलिभारिखो बा लोमजानाय गोसा बेफोरबायदिखो फाहामो मोजां मोनो आर जेनोबा किसुमान आथिं आखाइ बायनाय फोराव किसुमान ड'क्टरफोरा हाया लांनांगौ बरपेटा गुवाहाटि बिभिन्न गामियाव सहराव लांनो गोनां बायध जायो जोंनि बियाव मेडिकेल दंब्लाबो धरिल' सिमला बा जाला बा गलागाव बेफोराव लांब्लाबो किसुमाना फाहामनो हाया बेलेगाव सालनाहरो हैखारने किसुमान ड'क्टरफोरा फ्राय हायानो बुहुद खमसो जों ड'क्टरखो फायनाय बायसा मोनो आरो दा किसुमान सिमलाफोरावनो ड'क्टरा खम फाया माब्लाबा माब्लाबा फायो माब्लाबा फाया बेखायनो जों बेलेग गोजानाव लांनो गोनां जायो आरो जेरै गलागावआवबो बेनो हेड मेडिकेला जाबाय गलागाव बेनिफ्राय जाला सिमला जोंनि बे खाथियाव मेडिकेला गंथाम आरो जोंनि खाथियाव गलागावआ हेडसिन बिनि अनगायै जाला बिनिफ्राय सिमला ओजों आरो खाथियाव जाहा सरखारि हिसाबै मुसलफुराव दं बेफोरो मेडिकेल कलेज बायदि जोंनि बियाव आरो सरखारि थेवबो जों किसुमान बेमारफोरखो लांब्लाबो फ्रियैनो लाबोनो गोनां बायध जायो

बै सिमला बा जाला लांना किसुमान मेडिकेलाव ड'क्टरफोरखो लागा मोनहैया जायो आरो जों गोजान गोजानाव लांनो गोनां जायो किसुमान ड'क्टरफोरा जाबाय रोंबाङा आरो फाहामनो हाया आथिं आखाइ बायनाय बा गोसा लोमजानायफोरखो हास्लाबा बेलेगाव सालानहरो आरो